महाराज तुसेंगी केह् गल्ल सनाचै साढ़ा ग्रांऽ ऐ जेहका ते एह् बड़ा गै पिछड़ा मिगी लगदा खिच्चियै कोई एह् कोई दस आदमी होने जेहके पढ़े दे ज्यादा हून जागत इयां नमें नमें पढ़ा दे ते हून ओह् बी पढ़ा दे ना बचारे स्कूल गै नी महाराज बड़ी दूर स्कूल ते जेह्के हैन बी ते ओह् बी भज्जे त्रुट्टे दे बाकी साढ़ा ते साढ़े जेहके बजुर्ग हे ओह भिड्डां बकरियां चारदे हे ते डंगर बच्छू अपना ते माल धंदा अपना इ'यै इ'यै कारोबार होंदे हे साढ़ै ते किश जेह्के खल्ले खल्ले तवी दे कंडै लोक ना ते ओह् धान धून बी लांदे ते साढ़े कुक्कड़िया गै होंदिया केईं मच्छियां मुच्छियां बी बेचदे उंदा बी रोजगार ऐ भई साढ़े अस थोहड़े उबड़े जेहे रौह्ना हा उत्थे भई बांदर बड़े होंदे कन्नै ते होदियां कोई द'ऊं गुनिया हारियां मक्कां ते उयै चलदा टोडा गै ते फ्ही खाने ऐ ते बाकी कमाई दा कोई साधन नेईं भिड्डां हैन रक्खी दियां ते उनेंगी बी चित्तरा बड़ा ऐ अज्जकल ते जेह्की फसल लांदे ते उसी बांदर खाई ओड़दे ते भिड्डें गी चित्तरा खाई ओड़दा ते बाकी जेह्कियां बचदियां उनेंगी अस खाई ओड़दे नेईं नेईं गप्प ऐ ते एह् भई साढ़ा जेहका अपना रोजगार दा साधन ते बाकी हून इयां केईं लोग बाहर बी जा'रदे कम्म कुम्म करने गी कोई फैक्टरी फुक्टरियां गी जंदे थोह्ड़े कम्मकाज ते जागत अज्जकल बाह्रै गी निकलदे अज्जकल भिड्डां नेईं रक्खना उनेंगी कोई इन्ना फायदेमंद नेईं लगदा ते फायदेमंद ऐ बी नेई ऐ भई इयां दिक्खेआ जा तां पूरी ध्याड़ी भिड्डें कन्नै जाना पौंदा बरखा चड़ेआ च बी खोलने पौंदे पाला पेदा होऐ तां बी नेईं तां अंदर करलाने लगी पौंदियां ते ओह् बी साढ़े जेहे स्याने आदमी कोई इयां करी ओड़दे हे ते इयां जंदू अज्ज हा ते तंदू असें सिक्खेआ गै नेई कोई कम्म कि बौरियां चुक्कने पौंदियां ओह् नेईं चकुदियां ते कन्नै अस भिड्डां खोलियां अपने धारें उट्ठियै बांसरी रक्खी दी होंदी ही अपने बांसरी बोंसरी बजांदे रेह् पूरी ध्याड़ी ते एह् हे ते बाकी होर दिक्खो ते फ्ही हून डंगर बी ऐ न पंज सत्त माल रक्खे दा जेह्का पंज सत्त थोह्ग ते इक मैंंह बी ऐ मैंह हून समझो गै दुद्ध बी खरा देई ओड़दी अबा इयां ऐ के मैंही दा ऐ कि साढ़े पडाटिया पुडाटियां बड़ियां होंदियां ते खोलन नेईं होंदी ते उसी खुंड उप्पर गै बनदे उसी खोलियै घाह पत्तर दिंदे ते उत्थै गै ओह् नुहाड़ा चलदा रौंह्दा सिस्टम ते बाकी आक्खो तुस तां हून एह् ऐ के हून जां पैह्ले पैह्ले लोक दांद रखदे हे हून दांदै दा कम्म घटी गेदा कि के ओह् नमीं जेही मशीन आई दी भई साढ़े कश पैसे नेईं कुत्थुआं लैनी ते ओह् लोक उस तरह बी बाह्दें ते असें दांद गै ना रक्खे दे ओह् बी मरो इक मरी गेदा इस बारी ते हून आह्नना पौना ओए जेहा ते दांद बी नेईं भई अज्जकल हल्लां बी नेई कडोंदिंया लोकें कोला ना जुंगले ना हल्लां कक्ख नेईं असेंगी साढ़े नेह् बचारे गी किल्ली कढ़ने दी जांच नेईं होंदी ते एह् नेहा नेहा ऐ महाराज ते बाकी रोडै दा बड़ा चक्कर बने दा ऐ सब्जी लाचै लांदे बी थोह्ड़ी बोह्ती ते किश बांदरे कशा बचांदे तां के रोड गै नेईं औंदा गड्डी बी कोई चौथे पंजमे दिन पुजदी एह् नेही नेही गल्ल ही महाराज